मानव जीवन जीने के लिए किसी भी व्यक्ति को सलाह तो हम यही देंगे कि वो अपने शरीर पर ध्यान दे जैसे योग करने से स्मरण शक्ति बढ़ती है शरीर का खून चालू रहता है उसमें ताज़गी रहता है बना हुआ मस्तिष्क उसका जो है वो संतुलन बनाए रखता है योग करने से शरीर के किसी भी पार्ट को किसी भी अंग को इस तरह से राहत मिलता है और वो अपनी जगह सेटिंग में चला जाता है जिससे कि उसका माइंड हर वक्त मेंटेन करता है आगे पीछे का संतुलन बनाए रखता है और योग करने के बाद वह आदमी स्वस्थ हो जाता है जिससे उसको जीवन जीने में ज्यादा सहायता मिलती है और अधिक समय तक वो बैठे रहने से कि हम हमें कुछ तकलीफ़ हो गई है हम अपना शारीरिक श्रम नहीं करेंगे तो वो खराब हो जाता है शरीर इसलिए उस शरीर को योग बहुत जरुरी है